सभनिनि खां वधीक मुश्किल हालातूं मां तड॒हिं ॾिठियूं हुयूं जेॾी महिल मुंहिंजो मुंहिंजी नौकरी बि पेई हले ऐं मुंहिंजा एम कॉम जा एग्ज़ामस बि पिया हलनि ऐं मूंखे एम बी ए आहे हिकु एंट्रेस एग्ज़ाम जी तयारी करणी हुई उन जी बि तारीख़ ओॾी महिल अची वेई हुई त ओॾी महिल मूंखे हीअ ॻाल्हि न पिए सम्झ में अचे कि मां कीअं सभु ॻाल्हिनि खे चंङी तरह ध्यान ॾियां पर मां हिम्मत रखी होसिलो रखियो पोइ मां ईअं सभु मुंहिंजो सभु बराबर थी वियो